भारत असांजे ॾाढो सुठो देश आहे पर कुझु ग़लतियुनि जे करे उहा ॾाढी पीछे थी थींदी वञे पहिरियों त जीअं कोविड आयो त हिकु ॿिए जा इंसान हिकु ॿिए जा माण्हू दुश्मन थियण लॻा घर घर में छुआ छूत जी बीमारी लॻी वई माण्हू हिकु ॿिए खे पंहिंजो पाणीअ गिलास तक त न ॾियनि पिया उन ते सरकार सभिनि जे घर में रोटी पहुचाई सरकार हॉस्पिटलुनि में ॾाढियूं सुविधाऊं कढाए ऑक्सीजन ॾिनईं इंजैक्शन ॾिनईं जंहिंजे करे माण्हुनि खे थोरी बहुत आथत मिली सरकार रन रोड बि कचा लॻा पिया आहिनि पर माण्हुनि जे करे उहे बि पीछे था थींदा वञनि असांखे खपे त मिली झुली करे सभु ॼणा मिली करे देश जो वाधिकारो कयूं सरकार ने नारी जातीअ लाइ ॾाढी सुविधाऊं कढियूं अथाईं लाढी लाडली बहना योजना कढियाईं इन खां सवाइ बहना योजना बि कढियाईं जैसे करे नारियुनि खे ॾाढी सहायता मिली पर कुझु ग़लतियुनि जे करे जन जाती ऐं जातियुनि वारनि पंहिंजी नंढी उमिरि में शादी कराइणु श शुरू करे छॾियनि इन जे करे असांजो देश ॾाढो पीछे थींदो वियो आहे इहो सभ खे ध्यानु रखे करे सरकार खे कुझु नियम कढणु खपनि ऐं उन खां सवाइ असांखे बि मिली करे उन खे सपोर्ट करणु खपे